जदूं गरमियें दे दिन होंदे न ते असें अपने घर बूह्टे लाये दे होंदे न ते ओह् कड़कदी धुप्प पेंदी ऐआ ते ओह् जेह्ड़ी धुप्प पैंदी ऐ ओह्दे कन्नै एह् बूह्टे जेह्ड़े न एह् मुरझाई जंदे न ते फिर सानूं असें सवेरे शामीं लगातार पानी देइयै ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़े बूह्टै न ओह् हरे ई रौहंदे न ते जे अगर अस उस्सी पानी नेईं देइये ते ओह् बूह्टे सुक्की जंदे न ते ओह्दी केयर जेह्की अस करने होन्ने आं ते ओह्दी केयर सानूं करना बी बोह्त जरूरी ऐ बूह्टे जेह्ड़े न इंदे कन्नै सानूं जेह्ड़ी ऑक्सीजन मिलदी ऐ छांह् मिलदी ऐ ते एह् बूह्टेआं सानूं बड़ा बेनीफिट ऐ ते इस बास्तै करियै एह् जेह्ड़े बूह्टे होंदे न ते इनेंगी असें सवेरे शामीं पानी दिन्ने होन्ने आं ताकी एह् हरे रौह्न एह् हरे रौहनगे ते एह् सुक्कन गै ऐनी ते इस बास्तै असें इंदी केयर जेह्की गरमियें दे बिच इनेंगी असें सवेरै शामीं टैम कन्नै टैम कन्नै पानी दिन्ने होन्ने आं ते इस बास्तै एह्दी केयर जेह्ड़ी ऐ असें बड़ी करने होन्ने आं